हैल्लो हांजी हां अस थुआढ़े कोल रुकना इत्थै असें तुस सनाओ हां इत्थै साढ़ै रियासी थुआढ़ी इत्थै मश्हूर केह् चीज ऐ हां मिट्ठा मिट्ठा मद्धरा कि'यां बनांदे तुस केह् केह् पांदे उदे च हांजी हांजी हांजी अच्छा ड्राई फ्रूट बी पांदे उदे च अच्छा ते बाकी और केह् बनदा इत्थै रियासी बिच और केह् हांजी कद्दूआं अम्बल बनांदे तुस अच्छा कद्दूआं अम्बल कद्दूआं अम्बल तुस सवेरे देई सकदे फ्ही न्हारिये कन्नै हां ते कद्दूआं अम्बल ते अच्छा सवेरै केह् केह् दिंदे तुस अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा अज्ज तुसैं में बी तां गै दिक्खेआ ना थुआढ़ा नां में लिस्टा च पढ़ेआ इत्थै बाह्र पोस्टर लग्गे दा उदे च में पढ़ेआ थुआढ़ा नां में इत्थै सब तों बैस्ट कुक न तां करियै हां ब्रेकफास्ट च अम्बल लाउड़यो ते दपैह्री दपैह्रिये च केह् देगे तुस ठीक ऐ लस्सी लस्सी मिली जाह्ग दपैह्री नेईं मिट्ठी मिकी फ्ही ओह् दिक्खी लैगे अस कर लैगे फ्ही वा मिली जाह्ग नी लस्सी मिली जाह्ग नि ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ते ब्रेकफास्ट च मट्ठा बी चाहिदा